अगर अस अपनी गल्ल करचै ते मेरी जिंदगी च बड़े सारे लोकें दी वैल्यू ऐ जि'यां मेरे मम्मी भापा मेरा परोआर मेरे दोस्त इं'दी में बड़ी वैल्यू करनी आं बड़ी कद्र करनी आं बड़ी रसपैक्ट करनी आं जियां की साढ़े टीचर न असें बड़े सारे स्कूल पास कीते ते बड़े सारे साढ़े जिंदगी च टीचर आए प्रोफैसर आए ते अस जित्थै बी ओह् असें गी लभदे रस्पैक्ट करने आं नमस्ते करने आं ते असें गी बड़ी खुशी होंदी ऐ जिसलै ओह् असें गी लभदे न ओह्बी पनछानदे न जेल्लै कि एह् साढ़े पढ़ाए दे बच्चे न ते अस उ'नें गी अच्छा विश करियै ओह् असें गी शीवार्द दिंदे न ते होर बी साढ़ी जिंदगी च बड़ी सारी लाईफ च वैल्यू दिन्ने आं केईं ऐसे दोस्त जि'नें गी अस चाह्न्ने आं कि ओह् साढ़े कोला दूर निं होन ते लाइफटाइम साढ़े कन्नै रौह्न पर केईं बारी अस असें ओह् चीजां ओह् अपनी युनिवर्सिटी कम्पलीट करी ओड़ी ऐ ते हून अपने अपने घर चली पौना पर असें उ'नें गी हर टाईम मिस करना ऐ ते उं'दे यादें गी याद करना ते